ऐसी ऐसी लापरवाहियाँ होती हैं स्वास्थ्य के अवरुद्ध यहाँ धाँधलियाँ होती हैं शहर की तुलना में अभी यहाँ बेहतर होने में बहुत समय लगेगा सामान सारे मिलते हैं लेकिन सुविधाएं नहीं देते हैं जिसके कारण हम लोग शहर की तरफ भागते हैं शहर में रहना पसंद करते हैं फिर अपने गाँव में वापस आ जाते हैं लेकिन जब भी स्वास्थ्य के बारे में कोई भी सुविधा लेना चाहते हैं तो अपने गाँव से बढ़िया शहर भागना पसंद करते हैं यहाँ की सुविधाओं से हम लोग वंचित हो पाते हैं प्राइवेट सुविधाओं में यहाँ बेहतर इलाज नहीं हो पाता है न सरकारी संस्थाओं में हो पाती है इसलिए ग्रामीण क्षेत्र छोड़ कर हम लोग शहर की तरफ भागते हैं और शहर में ही रहना पसंद करते हैं यहाँ की हालत बहुत दुखनीय है हर फैसिलिटी होने के बावजूद भी यहाँ किसी भी लाभार्थी को सुविधा नहीं दिया जाता है कोई भी बीमार व्यक्ति अगर स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचता है वहाँ असुविधा के कारण शहर की तरफ भागता है पैसे नहीं भी रहने पर वह मजबूरी में अपने स्वास्थ्य को ले कर शहर की तरफ भागता है असुविधाओं में बहुत सारी खेद हैं जो यहाँ देखा जाए तो शहर की तुलना में हमारे ग्रामीण चिकित्सालयों में बहुत सारी असुविधाएँ हैं इसलिए हम लोग शहर की तरफ भागते हैं